आङो सानसेखालि दैमा सेराव बेरायनो थांदोंमोन बे समावहाय बार जानो होननानै बेलासि समाव गोजोन बार जानो होननानै दै सेर सेर बेरायनो थांनायाव जेब्ला दैयावहाय मोनसे गिदिर आवास फैबाय बै दैयाव बेबायदिनो फैखायो साननानै आङो नाहरनो गोसो जायाखैमोन जेब्ला आरो खनसेबाव बेबायदिनो आवास फैयो होमबा आङो नाहरनानै नाहरो नाहरनानै नुहुरबाय दि दै सेराव मासे नाया फैनानै बाब्राबगासिनो दङ बे नाखौ दानाबा नुहुरनानै आं बिराद हमनो गोसो जाबाय बे नाखौ बोरै मोनगोन आङो लासै लासै खाथियाव थांनानै नाखौ हमहैबाय आखाइ फारनैजों मोजाङै हमनानै बोरियाव थिखांबाय बोरियाव थिखांनानै हमनानै आङो न'आव लानानै फैबाय जेब्ला न'आव लानानै फैयो होमबा न'खरनि मानसिफोरनो देखायफैबाय आङो देखायनानै न'नि मानसिफोरा नुबाय होमबा जोबोद खुसि जाबाय आरोखि बे नाखौ दिनैहाय अबेनिफ्राय मोनबोखो होननानै बे बारलि नाखौ बोरै हमनानै लाबोनो हाखो बिदि होननानै बुंबाय आरोखि ओमफाय दानिया नाखौ जानो बयबो लुबैबाय न'खरनि सुबुंफोरा जाबाय संनानै जाखांनानै दाना एसे गिदिर नाखौ बोरै जाजोबनो होननानै जाजोबनो हायासै खावसेखौ जानानै खावसेखौ बाजाराव फानहैनाय जाबाय बाजाराव फाननानै माखासे रां मोनबाय खावसे जानानै खावसेखौ फानहैनानै दा नाखौ आं बेदि सानाखैमोन दैयावबो बेबायदि ना बारलि थायो होननानै एसे गिदिर नाया बे बांद्राय गिदिर नङै दैयावबो थाफैदों बेखौ नुनानै जोबोद खुसि मोनबाय आरोखि आङो हमनो मोननानै दा जानोबो मोनबाय हमनोबो हाबाय बिनि थाखाय खुसि आरो न'खरनि मानसिफ्राबो खुनुदिन जाफेरनो मोनाखैमोन जाफेरनो मोनबाय ना जानानै जोबोद गोजोननायखौ मोनबाय आरो दा आङो सानबाय गासै दैयावबो बेफोरबायदि ना थायो होननानै नाखौहाय बोरै हमो बेखौबो मोन्थिबाय ना हमनानै गोबां बेबायदि नाखौ आङो हमफेरनोबो मोनखायाखैमोन नुफेराखैमोनबो जानोबो मोनफेराखैमोन बे दिननिफ्रायसो आङो जानोबो मोनबाय हमनायनोबो मोनबाय आरो नुबायबो बिनि थाखाय जोबोर खुसि आरो ना जानानै जानो मोननानै बयबो गोजोननाय फोरमायो आरो न'खरावहाय बिदिनो जयै सावरायलायो आरो नाखौहाय बोरै हमनांगौ बेफोरखौ सोंलायनानै खोन्थालायो नाखौ आङो ओरैबायदि हमदों ना नाया ओरैबायदि फैदोंमोन आङो सानाखैमोन ना होननानै बिदि होननानै आङो न'खरनि मानसिफोरनो खोन्थाबाय न'खरनि मानसिफोरा बुंबाय नों बिदि खेल खालामालासिनो थायोमोनब्लाथ' बे नाखौ मोननाय नङामोन होननानै न'खरनि मानसिफ्रा बुंबाय आरो आंबो सान्दोंमोन बिदि ना नङा माबा मोनसे दैया बेबायदिनो एखमब्ला गाबखायो बेदि सान्दोंमोन ओमफायो उनाव नाहरफिननायावसो नुहुरबाय नाया बेसेबांबा गिदिर फैनायनि थाखायसो बे दैया बेबायदि आवास जादों ना हमनानै औ ना फैनायनि थाखाय बेबायदि आवाज जादों आरो नाखौ बोरै मोनगोन आङो मोनगोन ना मोना जोबोद सिन्था जाबायमोन बोरै खालामब्ला आङो नाखौ हमनो हागोन बिनि बिखौ सिन्था खालामनानै आङो लासै लासै थांनानै नाखौ हमहैनो हादों आरो ना हमनानै नाखौ आङो सिगाङावनो थांखि खालामबाय ओरै हमबासो जागोन ओरै खालामनांगोन ना हमनो थाखाय माबायदि थांखि लानांगोन बेखौ आइडिया खालामखानानैसो आङो नाखौ हमदों आरो ना हमनानै आङो गोबां गोजोननाय मोन्दों आरोखि खुसि मोन्दों ना हमनो मोनफेरिनि ना हमनो मोननानै आंनि मोजां मोन्दांथिखौ बेवनो बुंनो हायो दि ना हमनानै जोबोर खुसि जादों होननानै